असांजो क्षेत्र सॼो पर्यटक क्षेत्र आहे असांजे क्षेत्र में देश विदेश खां पर्यटक ईंदा आहिनि असांजो कमु कपिड़नि ते नक्काशी करण जो आहे असांजे स्टोल ते देस विदेश खां पर्यटक ईंदा आहिनि अलॻि अलॻि शयूं वठंदा आहिनि मुंहिंजो हिकु यादगार ऐं सुठो अनुभव मूंखे हींअर बि यादि अचे पियो हिक पर्यटक विदेश खां आयो हो ऐं मुंहिंजे स्टोल खां नक्काशी कयल कपिड़ो वठी वियो उनखे ॾाढो सुठो लॻो ऐं उन सूखड़ीअ जे तौर ते मूंखे लख रुपए जो चैक ॾिनई जेको मूंखे जिन्दगी भर यादि रहंदो ऐं ॾाढो सुठो अनुभव आहे